हमरा अरके पाँच छओ गो सखी रही इसकुल जाइ रहियै सखी सङ्गमे सभ मिलि कऽ खेलै रहियै धूपै रहियै योगा करैत रहियै आओर जा कऽ स् पोखरिमे नहबै रहियै कोइ कोइ अचार लै रहै कोइ प्याज लै रहै कोइ मरचाइ लए लै रहै कोइ रोटी लए लै रहै कोइ मुरही लए लै रहै कोइ चूरा लए लै रहै कोइ सभ मिलि कऽ खेलै रहियै धूपै रहियै कूदै रहियै नहाबै रहियै सङ्गमे जाइ रहियै साइकिल चलबै रहियै आओर योगा करै रहियै नहरपर दौड़ै रहियै आओर उछलै रहियै ख् खेल सभ सखी मिलि कऽ बाँस पकड़ि कऽ नीचाँ ऊपर करै रहियै सभ सखी मिलि कऽ दौड़ के किलोमीटरके हिसाबसे लगाबै रहियै कतना के दौइड़ सकै छै के के भी जाके दौड़ जे पहले दौड़य ओकरा प्राइज मिलै रहै हमरा अरके सूइआ धागा भी पसबै रहियै सभकिछु सभ तरहके भी खाना अथी खेलै रहियै कूदै रहियै जाइ रहियै आबै रहियै सभ सखी मिलि कऽ करै रहियै दौड़ धूप करै छै सभ सखी मिलि कऽ पाँच छओ गो सखी अर मिलि कऽ जाइ रहियै साइकिल चला कऽ जाइ रहियै इसकुल जाइ रहियै सभ सखी मिलि कऽ सभ सखी मिलि कऽ ग्रुप बना लै रहियै तब जाइ रहियै स इसकुल जाइ रहियै सभ मिलि कऽ आबै रहियै जाइ रहियै खेलै रहियै हँसै रहियै योगा करै रहियै आओर ख् खाइ पीयै रहियै सभ मिलि कऽ मार्केट भी करै रहियै मार्केटिंग भी करैत रहियै जे मोन होइ रहै से लैत रहियै आबै रहियै ओन्नऽ सँ हँसलै कूदलै फिरलै सभ मिलि कऽ आबैत रहियै रस्ते रस्ते रास्ता खेलते धूपते सभ तरहके हँसी मजाक होवैत रहै